جی سر میں الرجی کے خطرات کچھ یہ ہے کہ جیسے ناک میں اگر کوئی دھول اول چلا جائے یا بارش کے ٹائم پہ اکثر یہ ہوا کرتا ہے کہ بارش کے ٹائم پہ جو زمین کی جو اوپری والی سطح میں سے جو کچھ گرد و غبار ناک میں جاتی ہے یا پھر حلق کے ذریعے ہمارے بدن میں جاتی ہے تو وہ اس سے الرجی پیدا ہوتا ہے جیسے اگر ناک میں اگر کچھ گرد و غبار چلا گیا تو اس سے پروٹکشن کے لیے ماسک کا یوز کریں گے اور اس کا انہیلر کا یوز کرتے ہیں اور کھانسی کے طور پر زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ہم اس میں بھی ماسک یوز کریں اور حلق سے سانس نہ لیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پروٹکٹ کریں ان چیزوں کو بارش کے دوران اور جتنا ہو سکے اپنے مطلب مشغولیات میں جو دور زندگی چل رہی ہے مارکیٹ میں ہم لوگ جیسے ہی جا رہے ہیں اس میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ ہو سکے ماسک کا یوز کریں اپنے آپ کو ناک منہ کان آنکھ کو ان سب چیزوں سے ڈھکتے ہوئے چلیں تاکہ ہم کو ان سب چیزوں سے کم سے کم خطرہ ملے اور ان سے بچنے کا بس ایک ہی ہے کہ مطلب اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے اور ماسک کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہے اور جو الرجی کے جو ڈاکٹر ہیں اور ان کے جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں ان کا ان سے اپنے آپ کو رابطہ میں رکھنا ہے کہ سر میرے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ پرابلم ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم کیسے ہینڈل کریں تو یہ چیز ہے کہ ان سے مجھے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ چیز مجھے کہیں نہ کہیں وہ پروٹیکشن مل جائے گی اس کے تھرو یا بہت سارے میڈیسن ہیں کھانسی کے جو ابھی بہت سارا میڈیسن ہے اور جو سردی زکام جو آنکھ جس کو سائنس کہتے ہیں وہ مطلب دھول مٹی سے ہی سائنس کی بیماریاں زیادہ بڑھتی ہے تو سائنس میں اکثر یہ ہوا کرتا ہے کہ مطلب لوگ چھینک ہمیشہ مطلب برابر کرتے ہی رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کے آنکھ سے پانی آ جاتا ہے اور آنکھ کا لال ہونا ہو جاتا ہے تو اس سے ہم لوگوں کو جو ہے مطلب بچنا چاہیے اور سائنس کے ڈاکٹر سے ہمیں مل کے اور اپر پارٹ کے باڈی وہ سب چیز ڈاکٹروں کو دکھا کے اور اس کے مطلب